स्पेसियेलि जोङो हाबाफोरावहाय गाजा गोमजायैनो बायदिसिना गेम बा माखासे गोदान टेक्न'ल'जिनि दामग्रा देग्रा आयजें बाहायनानै जोङो रंजायो जेरै हिन्जाव गोदान लायनाय हिन्जाव गोदान लायनाय बा हिन्जाव गोदान लाबोनाय आरो हौवा हौवा गोदान हौवा गोदाननि लांगोनायाव लाबोनो बा लायनाय समावहाय जोङो गाजा गोमजानो रंजा बाजायै दामनानै रंजायो आरो जोङो मोसा मोसायै लायो आरो बेबायदिनो जोङो हाबा हुखाफ्राव गाजा गोमजायैनो बेन बेन बायदिसिना बिदि गान मिउजिक गोदान गोदान मिउजिक बा फुराना मिउजिक बिदिनो एदजास जानाय बा मिलायनाय माखासे मिउजिकफोरखौ जोङो बाहायनानैहाय रंजायो रंजा बाजायै जोङो हाबायाव गान दामो मोसायो रंजायो बयबो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला उन्दै गथ' ज'ज' जाजाय बयबो खुसियैनो रंजायो आरो बेबायदिनो बेबायदिनो हाबाफोराव रंजा बाजायैनो हाबाखौ खुङो आरो बेबायदियैनो गोदोनि नेमखान्थि बायदियैनो सोलिनायबायदि सोलिलां सोलिलांबाय थायो बा दासिमबो सोलियो